اتّر پردیش میں بہت ساری تہذیبی روایتیں ہیں جیسے کہ اتّر پردیش یعنی لکھنؤ کو تہذیب کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں پر بہت سے میوزک ہیں جن کو جیسے کہ بہت سے لوگ میوزک بجاتے ہیں اور ان کو ان کی روایتیں بتائی جاتی ہیں اور بہت سے ایسے ادبی کلچر ہیں جو فالو کیے جاتے ہیں بہت سے لوگ یہاں پر پینٹنگ وغیرہ بناتے ہیں جو ایک دم دیکھنے میں ریئل لگتی ہیں ان کی پینٹنگ میں کچھ الگ ہی چمک ہوتی ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے وہ اپنی پینٹگ کو پرزینٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ بہت سی کلا کریتیاں میوزک اور کھانا پینا جو بھی ہے وہ سب روایتی ہے اور یہاں پر بہت اچھا کھانا ملتا ہے لوگ طرح طرح کے لکھنؤ میں کھانے بناتے ہیں یا شہر یا یوں کہیں تو لکھنؤ اور یو پی کھانے کے نام سے بھی مشہور ہے اور یہاں پر چکن کاری بھی مشہور ہے جو پورے دیش میں مشہور ہے